हा प्रशांत था ॻाल्हायो मुंहिंजो नालो हनी आहे मूंखे मेडिकल में पंहिंजी फैमिली जे लाइ मेडिकल वीमो वठिणो आहे त हुनजे बारे में तव्हां प्रोसेस सभु ॿुधाइ सघंदा हा असां चारि मेंबर आहियूं मुंहिंजा मम्मी पप्पा ऐं मुंहिंजो भाउ ऐं मां सभिनी जे नाले अलॻि अलॻि पॉलिसी वठिणी आहे हा उनजी डिटेल्स ॿुधाइजो हा हा सभिनी जो अलॻि अलॻि कवर ईंदो की हिकु ई

तव्हां हुनजी पोइ प्रोसेस ॿुधायो तव्हां

ठीकु आहे त मूंखे बुखार आयो हुजे त हुनजा पैसा मूंखे मिलंदा

ठीकु आ सभिनी जानकारीयुनि लाइ तव्हांजी महिरबानी हाणे मां हुते अची करे तव्हां वटि वीमनि जे बारे में ॻाल्हाईंदोमांव

ठीकु आहे महिरबानी जय झूलेलाल